मैंने अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति का पारम्परिक व्यंजन बनाया है जैसे गुजरात का खमन ढोकला है दाल ढोकली है गुजरात के अन्य व्यंजन वो भी बनाए हैं जो की मेरे परिवार में सब को बहुत पसंद आते हैं मैंने महाराष्ट्र की पुरन पोली भी बनाई है जो कि घर में सबको पसंद आती है और मध्य प्रदेश का पोहा तो जो आपको पता है सबको पसंद है फ़ेमस है वह पोहा भी मैं घर में रेगुलर बनाती हूँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है हमारे घर में पारंपरक पारम्परिक व्यंजन के अलावा अन्य व्यंजन भी बहुत अच्छे से बनते हैं और सब लोग बड़े चाव से खाते हैं और रिश्तेदारों को भी बहुत पसंद आते हैं